जोङो दैखौ लोंजाग्रा खालामनो थाखाय दैख'रनि रिं मोनसे लायो ओमफ्राय बे रिंखौहाय जेनेबा फारसेथिं होथेनाय जानांगौ ओमफ्राय बेयावनो गुदुं फिसा फलंनानै होयो बेनिफ्राय बेहाय रिंआव बाला सोनानै अनथाइ एसे सोनानै दैखौ होनानै फिसा फिसा गहोनाय खालामना सरो बेनिफ्राय बे सरनायाव जोङो मोनसे मुसारि नङाबा सि गुफुरफोर लायो आरो बेजोंहाय जोङो सरो दैखौहायो सरनानै लोङो आरो मोनसे आयदायानो जाहैबाय जोङो दैखौहाय फुदुंनानैहाय गुसु खालामनानैबो लोङो आरो बेनिफ्राय आरो सोरबा सोरबा बानायो हानि दैहु गिदिर लानानै बे दैहुनि सिङाव फिसा फलंनानै बेहाय बाला अनथाइ सोनानैहाय बेवहायबो दै होनानै सरनानै लोङो आरो फिल्टारनि खालामनो थाखाय जोङो बेफोरबायदि आदब बाहायो आरो आरो सोरबा सोरबा माबा दंखलफोरावहाय मुसारि खाथेनानैहायो सरनानै लोङो आरो दैखौ जों बेफोरबायदि लोंजाग्रा खालामनानै लोङो मानो होनब्लाथाय दैफोरावहाय गोबां आइर'नफोर थायो बे आइर'नफोरनिफ्राय बासायनो थाखाय जोङो बेफोरबादि खालामनानै दैखौ लोङो आरो आरो गोबां दंखलफोरनिफ्राय बालाफोरबो गयो बे बालाफोरखौ होथेनो थाखाय जोङो सि गुफुर मोनसे लानानै बेजों दंखलनि बे माबा दै गग्रायाव खाब्थेनानैहायो दैखौ सरनानै लोङो जोङो